माजून सिङरनि जी मिठाई नारेल जी मिठाई काजू जी मिठाई मिठो लोलो मालपुड़ो गिहर मिठो संबोसो लोलो कुपर रसमलाई रसगुल्लो गुलाब जामुन रबड़ी जलेबियूं लॾूं ॻुड़ जो वड़ो माखी चिक्की